मैं अपने घर में एल पी जी सिलेंडर का इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर तो मैं ये मिट्टी वाले चूल्हे पर ही खाना बनाती हूँ क्योंकि ये मेरे यहाँ ज़्यादा सुविधा उपलब्ध नही है थोड़ा हम लोग गरीब परिवार से हैं और जब भी हम लोग ये एल पी जी इस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही सावधानी से करते हैं जैसे मुझे चाय बनाना हुआ पहले हम ऊपर से बंद कर देते हैं बंद कर देते हैं ना तो फिर उसको ओन करते हैं ओन करने के बाद फिर उसे जलाते हैं जलाने के बाद जब हम चाय बनाते हैं बना लेते हैं जब मेरी चाय तैयार हो जाती है तो हम उसे बंद कर देते हैं अच्छे उसको बंद करने के बाद बटन से पहले बंद करते हैं फिर उसके बाद हम लोग सिलेंडर से बंद कर देते हैं और जब भी हम लोग खाना बनाए या कुछ भी बनाए सिलेंडर पर गैस पर तो हमारा पूरा ध्यान गैस पर होना चहिए क्योंकि हमारे सुरक्षा के लिए वो अच्छी बाते हैं जो हम अपने विशेष लोगों को समझा रहे हैं हम ज़्यादातर तो खाना बहुत लोग होते हैं खाना बनाते रहते हैं इधर उधर काम करते रहते हैं और अचानक गैस बंद हो गया है या हवा चली या कोई और दिक्कत हुआ और सिलेंडर लीक हुआ आप समझ न पाए ऐसी दुर्घटना होती रहती हैं यह सब आम बात हो गया है लेकिन आजकल के लोग ज़्यादातर सिलेंडर पर ही गैस सिलेंडर पर ही खाना बनाते हैं तो हमें खाना बनाते हुए विशेष ध्यान देना चाहिए मेरा ध्यान उस खाने पर हो और सिलेंडर पर हो हमें अपना खाना छोड़ कर या सिलेंडर गैस खुला छोड़ कर नहीं जाना चाहिए हमें जब भी गैस का इस्तेमाल करना चाहिए तो चारों तरफ वातावरण को देखकर और सावधानी बरतनी चाहिए कि गैस खुला न हो लीक न हो पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए फिर उसके बाद जलाना चाहिए इससे यह होता है कि अगर कोई दुर्घटना होने वाला है तो मुझे पता चल जाएगा और मैं उसको संभाल लूँगी और एक बात और जब भी सिलेंडर खाना बनाती हैं तो उसके बाद हमें ए सिलेंडर से ही बंद कर देना चाहिए फिर बटन से बंद करना चाहिए जिसमें जो पाइप में गैस होता है वो निकल जाता है और मुझे कोई भी दुर्घटना होता है उससे बच जाते हैं हम लोग और सिलेंडर ये गैस सिलेंडर तो खुल खुली जगह में होना चाहिए या जैसे रूम के अंदर बहुत लोग किचन में होता है तो उसमें गर्मी की वजा से बी कभी कबार लीक हो जाता है और कोई प्रॉब्लम हो जाता है लेकिन जब भी रखे सिलेंडर तो खुले में रखे उसका इस्तेमाल करिए तो खुले में थोड़ा सा रहे जैसे अगर कोई दुर्घटना होता भी है तो उसपे सुरक्षा हो सकता बच सकते हैं लोग दुरघट दुर्घटना होने से भी बच सकते हैं हमें ज़्यादातर तो इस्तेमाल सिलेंडर के नही करते हम लेकिन तब भी इसकी जानकारी रखते हैं कुछ चीजे हम सिलेंडर पर बना लेते हैं जैसे दाल चावल हुआ बना लेते हैं लेकिन रोटी अक्सर रोटी ये मैं चूल्हे पर ही बनाती हूँ मिट्टी का चूल्हा है उस पर बनाती हूँ और जो मेरा खाना है मैं सुबह ही बना लेती हूँ सिलेंडर पर ही और ये सिलेंडर का सुविधा अच्छा है लेकिन जो खाना खाने का स्वाद मिट्टी के चूल्हे का होता है वो सिलेंडर पर नहीं होता है तभी हमें जब भी चूल्हे का इस्तेमाल करें मुझे सावधानी बरतनी चाहिए और उसके सुरक्षा के लिए और परिवार की सुरक्षा के लिए जरूर विशेष ध्यान देना चाहिए चूल्हे को और जब भी ये सिलेंडर रखिए तो उसके नीचे लकड़ी जरूर रख दीजिए यह सब सुरक्षा आपके शरीर और आपके बॉडी के लिए सुरक्षित रखता है धन्यवाद